بائک کے طویل سفر میں ہم اپنے آپ کو صحت مند اس طرح سے رکھتے ہیں کہ اگر سفر لمبا ہے تو ہم راستے میں کچھ وقفوں کے بعد رک جاتے ہیں اور وہاں ہم کھانا جو پسند کرتے ہیں وہ کھانے کے لیے ہوتا ہے فاسٹ فوڈ وغیرہ گھر سے کوئی کھانا وغیرہ بنا کر نہیں لے جاتے ہیں اور یہ سب کھانا پسند کرتے ہیں اور بائک کے سفر میں اکثر کمر درد ہونے لگتا ہے اور کندھے میں اس وقت دردر ہوتا ہے جب ہم کوئی بھاری چیز اپنے کندھے پر رکھ کر چلتے ہیں لیکن کمر درد اکثر و بیشتر لمبے سفر میں ہونے لگتا ہے